दाबा आं दाख्लै बिस्थिबार बाजारावहाय गांसे दाबा बायनानै लाबोदोंमोन बे दाबाया ओरैबादि मोजां आरो बानलु हानाय सामब्राम हानाय बायदिसिना मैगं थाइगं गोबां हाब्लाबो माने बुथुवा जायाखै आरोखि मास मोनसे जाब्लाबो बियो जामाखै बुथुवाबो जायाखै बे दाबाखौ बायनानै आहा बिराद लाब जादों बे दाबाखौ मोननानै आं जोबोर मोजां मोनदों दाबाजोंनो गोबां खामानि मावनो हाबाय मैगं लेबनाय मैगं हानाय सामब्राम बानलु हानाय बेफोराव जोबोर सहाय खालामदों मोजां मोनदों आरो